पूर्णिया मे खेती हमरा निरुपा राय जमाना मे जे छलै दादा सुनी जे छै की घर पर सँ खेती करै छलै लेकिन आब बहुत दिन के बाद जे छै टेक्टर अयला के बाद जे छै खेती हमरा यानी बहुत अच्छा ढंग सँ खेती हो पाय हो रहलो छै आओर हमरा आर मुख्य रूप सँ धान मक्का आओर ई जे छै